हैलो आं अक्षय आं आं आं आं आं आं एक्चुअली चलगा उद्धर

चलने आं फिर दिक्खेआ ते शैल के होना फ्ही कल चलने आं अज्ज ही चलचै कल छुट्टी ऐ कल चलने आं ते केह्ड़ी बारा खंदी फ्ही आउं ते उट्ठना दस बजे सबेरे दस बजे उट्ठना महा बारां इक बजे चलने आं बारह इक बजे चलगे अराम कन्ने कटाइये ते आई जाह्गे कोई मूवी मूवी आई दी यार मूवी दिक्खी आगे कन्ने बाल कटाइये ओह्दे बाद